बॉलीवुड भारत में डांस डांसिस खे इलाही ज़्यादा प्रभावित कंदा आहिनि जीअं कि इलाही गाना अहिड़ा आहिनि जंहिं में माण्हू मतलबु कि विहांउनि में और बडे पार्टी में वॼाईंदो आहे जेका हू डांस वांस करे सघनि इलाही अहिड़ा डांस आहिनि जीअं ओ बाबुल प्यारे ओ धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले लिखना लिखने वाले ने लिखे चल संयासी मंदिर में चन्ना जोर गरम बाबु ज़िंदगी इम्तहान लेती है जब तक है जान लुही शमशां लुही लुही तेरे संग प्यार में नहिं ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी